हँ अच्छा अच्छा मैथिली गीत बड्ड नीक होइ छै हमसब तऽ बिआहमे शादीमे पूजा पाठमे सभमे भगवतीके गीत बिआह शादीके जे समारोहमे होइ छै ओ सबमे मैथिलिए गीत गाबै छिए समदाउन होइ छै जे बिआहमे गैल जाइ छै ओ ओहिमे बुझूजे बेटीसब जे शादी होइ छै भगवान कोना कोना शादी केलखिन आओर कसम कहानीसब ओहि सबमे रहै छै आओर बेटीके बिआह

नचारी होइ छै भोला बाबाके व्रत करै छी ने पूजा पाठ करै छी तऽ ओहिमे नचारी गबै छी भोला बाबाके गीत होइ छै नचारी तऽ अहाँके अहाँ अहाँ आउ ने कहिओ हमरा ओतऽ पूजा पाठमे चाहे शादिए जे हेतै ओहिमे आउ जनेउ होइ छै ओहिमे आउ तखन ने अथि भाषा सुनबै देखबै आओर गीतसब सुनबै हँ बड्ड नीक लगै छै बहुत कर्णप्रिय लगै छै मैथिली गीत हँ जेना मूड़नमे जे गीत गबै छिए हमसब तऽ ओहिमे ननद सबके खिलौना जे होइ छै मुण्डनके गीत होइ छै जखन केश कटै छै तहन हजामसब हजाम गारि होइ छै बाबाके गीत होइ छै ओ किएक नहि भगवतीके गीत सुना सकै छिए एकटा छै जै जै भैरवि असुर भयाउनि पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दियउ गोसाउनि अनुगति गति तुअ पाया जै जै भैरवि असुर भयाउनि इएहसब छै एहिना गबै छै आउ तब कहिओ एखन बेटीके हमरा शादी होइवला छै बेटाके जनेउ होइवला छै ओहिमे हम अहाँके नोत पठाइब अहाँ आइब ओहिमे जे देखबै बड्ड नीक लागत बड्ड शोभा रहै छी ठीक छै राखू